खाधो रधणु खाधो रधणु हर हिकु लेडीस जो चाहत हूंदी आहे नवा नवा तरीक़नि सां ठाहिण नवां नवां नाश्ता ठाहिण ऐं पंहिंजे घरवारनि खें खाराइणु ऐं ख़ुशि थियणु इहेई चाहत मूं में बि हुई मूंखे रसोई ठाहिणु जो डा॒ढो शौंक़ु हूंदो हुयो मां जॾहिं नंढड़ी हूंदी हुअसि तॾहिं खां ई पंहिंजे अमा खे चवंदी हुअसि अमा मूंखे बि रसोई ठाहिणु सेखारु जीअं ई थोरी सम्झि सां थियसि अमां काफी शयूं ठाहिण सिखण शुरू कयूं ऐं मां क़ाबिलु बि बणजी वियमि उनमें ऐतिरी माहिर थी वियमि जो हर कंहिंखे मुंहिंजे हथ जा ठहियल नाश्ता शयूं मानियूं काफी वणंदियूं हुइयूं मां अलॻि अलॻि वैस्टर्न कल्चर जा बि नाश्ता ठाहिणु सिखियमि कुकीज़ ठाहिण केक ठाहिण हर हिकु कमु मां सिखियमि छाकाणि त उन्हनि में मूंखे ॾाढी चाहत हुई जड॒हिं मुंहिंजो हथु सुठो डि॒ठी मूंखे लगो॒ की शाइद मां इहो मां वापार में पंहिंजे बदली कयां ऐं मां कुझु पंहिंजो धंधो दाड़ी जो कुझु करे छडि॒यां त छो न मां इन मां कुझु कमाए बि सघां ऐं मां पंहिंजे हुनर खे नालो बि डे॒ई सघां पंहिंजी पहिचान बणाए सघां बसि इहा सोच वीचार रखी करे मुंहिंजे घरवारनि सां मूं सलह कई ऐं जड॒हिं मुंजे घरवारनि खे ख़बरु पई त की हिनखे इहा चाहत आहे धंधो वापार खोलण जो खाधे पीते में त हीअ डा॒ढी सुठी आहे उन्हनि मूंखे हिमथायो मूंखे साथ डि॒नऊं चयऊं बिल्कुलु तू इहो कमु करे सघे थी असां तोखे बिल्कुलु पूरो सपोर्ट कंदासि उन्हनि मूंखे पूरो साथ डि॒नो हर हिक शइ सामान वठी अचनि खां वठी सभ लॻाइण करण हर हिकु में मूंखे साथ डे॒ई मुंहिंजी हिमत वधायूं